दू तीन गोटाके पेन देखेलियै कोन कम्पनीके पेन होतै ई कम्पनीके पेन ओहि कम्पनीके पेन तऽ बड़ा बढ़िआँ चलै छै हौ पकड़होमे बढ़िआँ लगै छै आ राइटिंगो बड़ा खूब बढ़िआँ बैठै छै ओहिमे ओहि कम्पनीके पेन अथी पेन तऽ हमरो जौरमे छै हौ अहूँ रखै छियै ओकर राइटिंगो बहुत बढ़िआँ बनै छै एहि कम्पनीके पेनमे लिखहुमे बढ़िआँ लगै छै अँगुरियो आर नहि दुखेलक पकड़ै बेर तऽ बढ़िआँ लगल आनन्ददायक लगल अँगुलियोमे दर्द नहि भएल बढ़िआँ चलल पेन ई ई कम्पनीके पेन बहुत बढ़िआँ छै